अहें कोई दस दिनें पैह्ले दी गल्ल ऐ अ'ऊं अपने घर बैठे दी ही इत्थै बैड्डे पर अराम करा दी ही ते इन्ने चिर च केह् होए आ ओह् मेरा भ्राऽ निक्का दौड़दा दौड़दा आया अहें दीदी दीदी दिक्खो हां फोनै पर सेल लग्गी दी भाई ते शैल ऐ भाई ते ओह् अ अ अ ते में अपने कन्नै जूते लैने हे ते में पैसे बचाइयै बचाइयै रक्खे दे हे भाई शैल आह्ग ते अ'ऊं नमें बूट लैग्गी ते में फ्ही में दिक्खेआ ते में फ्ही एैमाजोन पर दिक्खा दे हे ते उत्थै शैल शैल बूट दिक्खे ते सेल ही ते में इक बूट बड़ा पसंद आया ते लिखे दा हा छे नंबर बूट हा ते लिखे दा हा भाई शैल पुल्ले पताबे होने न्हाडे शैल चंगे ते ते इक ज्हार दो पंजी रपेऽ दा हा ओह् कुल्ल ते में आडर करी लैता उसी एैमाजोन उप्परा ते शैल कंपनी दा बूट हा ते उसी में मंगाया ते ओह् आया अज्ज अज्ज गै पुज्जेआ ओह् ते उत्थै शैल बूट शैल ऐ पुल्ला पुल्ला बड़ा शैल इ'यां पुल्ला पुल्ला ओह् बूट ऐ बड़े पताबे जेह्ड़े हैन बड़े पुल्ले पुल्ले हैन इ'यां रूंह् रूंही आंगर जिसलै लाओ बूट इ'यां बड़ा चंगा लगदा ते है बी थोह्ड़ा उच्ची अड्डी आह्ला ऐ ते शैल हाइट इ'यां बधियै लंबाई लभदी ऐ ते शैल में जैदा निं ऐ चली दियां अ'ऊं लाइयै दिक्खेआ में शैल हा पुल्ले पुल्ले पताबे बड़ा इ'यां बड़ा सुखी सूखमदार सूखम हा बड़ा इ'यां शैल नेहा पताबा ऐ हा ओह्दे शैल बूट हा हां